اتر پردیش کے اندر بہت ساری اہم تہذیبیں روایتیں اور روشنی روشی پائی جاتی ہیں جو اور جب ہم لوگ بیر بیرونی بیرونی تہذیبیوں سے اس کے بارے میں پتا کرتے ہیں یا پھر اندازہ کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ بہت طریقوں سے متاثر ہو گئی ہے خاص طور پر جو دوسرے ملکوں میں کلچر ہے کپڑے پہننے کا کھانا کھانے کا یا پھر کسی بھی تقریبات منانے کا ان ان ساری چیزوں سے متاثر ہوتی رہے ہیں ہوتی رہی ہے اور اس لیے کوشش بھی کر رہے ہیں خاص طور پر جب ہم اتر پردیش کے تہذیب کے بارے میں جاننا ہوتا ہے یا پھر کسی بیرونی تہذیب کا اصل دیکھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ سب سے پہلے پہناوا دیکھتے ہیں یا پھر اسی طریقے سے فاسٹ فوڈ کلچر دیکھتے ہیں جیسے کہ عام طور پر بیرونی ملکوں کے جو فاسٹ فوڈ ہیں وہ ہمارے اتر پردیش میں بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے اور اس لیے اتر پردیش کے تہذیب بہت زیادہ متاثر ہوتی جا رہی ہے